छठि परब जेना नहि कतहुँ कतहुँ कोनो कोनो जगह नहि होइ छै तऽ छठि परब बिहारमे बढ़िआँसँ होइ छै जब छठि परब हुए लागल तकर बाद नऽ छठि परब लङ्घ चलि तऽ माहिलासभ कहलक तेना हमहुँ करबै ओ कहलक हमहुँ करबै जे नहि पहिले करैत रहए ओकरो बढ़िआँ लागऽ लगै छै दखौस लागऽ लगलै ओहो करलक कोना करबै तऽ ओकरा सभ विधि विधान बताएल गेल पहिले नहा धो तकर बाद खो रसून प्याज बार से कहलथि रसून प्याज बाड़े पड़ल छओ दिन छओ दिन रसून प्याज बाड़लक तकर बाद अथि भेल कदुआ भात भेल अगर कदुआ नहि मिलल बजारमे तऽ कदुआ जँ नहि मिलल तऽ महिला सभ कदुआ कऽ पत्तो पर खाए लए छै तकर बाद ओहिके विहान भएकऽ भरि दिना उपास करिलक खरना भेल दिनमे धान कुटलक चुड़लक गहूँम कुटलक पिसलक तकर बाद कहलक कि जे केनामे हेतै तकर बाद ओ खीर बनेलक दूध नानि कऽ ओहिमे केओ पत्थल आर नहि समझ पजरना चाही नहि तऽ खरना नहि सुतरतै अहिला सभ कहलक जब खरनामे पत्थल बजरि गेल आब ओतऽसँ मुँह बन्द भए गेल मुँह बन्द होलाके बाद थोड़ा कहलक नहि खाएब आब छोड़ि दए छिऐ विहान भए कऽ फेर ओएह विहान भेल तऽ अथि बनेलक अङ्गना घर निपलक पोछलक अङ्गना घर जे निपल भए गेल तकर बाद कहलक कि जे आब की करब तकर बाद की कहै छिऐ ने दालि निकालब दालि कऽ धोलक दालिमे सभ समान अथि सभ समान सजेलक समान सभ समान जब सजाएल भए गेल तकर बाद ओ अथि लगैलक की कहए छिऐ सभ फल फूल देलक जते फल होइछै सभ फल देलक जकरा जेहे भेल जकरा फलोसँ नहि भेल तऽ हउ पुड़िये पकाए कऽ दए दए छै जेहन छै ओहनि केलै छै छठि ओहिना भेल तकर बाद इहे लऽ तऽ की कहै छिऐ छठि जब भए गेल तऽ साँझका अरघ भेल ओकर बाद भोरका अरघ भेल तकर बाद कहलक धियापुता भोरका लोक कहलक हमहुँ खाए लए छिऐ तऽ नहि नहि खेबही तकर बाद नहि खेबही तकर बाद कहलक नहि खाएल भेल भोरका अरघ जे भेल तऽ परसादी भेल तऽ परसादीमे सभ अपन खाइ जाइ गेल धियापुता आर उपास बाली कऽ की कहय छिऐ चाय बनाए कऽ पिलक उपास बाली जभ खैलक तऽ ओकरा नसा लागि गेल तऽ ओ सूति रहल तकर एक दू घण्टाके बाद जागल तऽ छठि परब जा बढ़िआँ लागल ओ दोसर आदमी कहैत रहै हमहुँ करबै ओहो दोसर आदमी करै लागल